जय झूलेलाल अचो त असां कुझु वापार ते ॻाल्हायूं इअं त वापार में कॉम्पिटीशन वधंदी रहंदी आहे जीअं असांजा सिंधी भाउर बि इन कॉम्पिटीशन में आहिनि वापार जे अॼकल्ह जेतिरो धन वापार में लॻायो वञे न ओतिरो घटि आहे ऐं जेतिरी वैराइटी जेतिरो जेतिरो इनवेस्ट कयो वञे न पेसो लॻंदो आहे ओतिरो घटि आहे ॾींहो ॾींहुं माण्हुनि खे अञा कुझु ॾिसणु लाइ खपे अञा जीअं त

जीननि जा कारखाना आहिनि ज्वेलरी मतिलब कपिड़नि जा कारखाना कपिड़ा अगरि लेडीज़ कंहिं दुकान ते वञे त ॾिसो उनखे ॾेखारिणु ॾेखारिणु बीहंदा उनखे हिकु खपंदो पर पर ॾिसंदी घणा वीह घटि में घटि त कॉम्पिटीशन वधे थी पई ऐं सभिनी खां वॾी कॉम्पिटीशन कीअं आहे अॼु जेको ऑनलाइन थी वियो आहे कपिड़ो मेकअप त असां जा धंधा उनमें घटिजी विया आहिनि ऑनलाइन वापार जे करे जेके नंढा कंहिं दुकानदार हूंदा हुआ उहे हाणे वधीक मार खाई विया आहिनि